ये कोले यह यह जो लड़की की लेंचा लेनी है लेंचा लेनी है जैसे कि जयमाल को जाती हैं ना लड़कियाँ सब जैसे फेरे पर जयमाल लेती हैं ऐसे जाने से किसी की शादी थी यह इसलिए लेंचा लेना है

जी हमारी लड़की की शादी है तो इसीलिए हाँ तो लड़की के हमारी लड़की है जिसकी शादी इस सीजन में सीजन में है तो लेंचा लेनी है तो लेंचा कितने तक दे देंगी आप तो बड़ी लड़की बडी लड़की के जो जो दुल्हन है उसके लिए लेंचा का पूछ रहे हैं बस उस तो उसके बाद में देखी जाएगी उस दिन जयमाल के जाएगी उसके लिए पूछ रहे थे उसके लायक लेंचा कितने तक आप दे देंगी ठीक है आपकी दुकान कहाँ पर है मैं आउंगी

वो पीली जो हल्दी चढ़ती साड़ी है पीली तो पीली जो साड़ी पर लड़की हल्दी लगाती है वह पीली साड़ी भी है आपके पास ठीक है मिलेगी तो हम आएँगे तो आपकी आपकी दुकान कब तक खुलेगी जी जी जी

जी जी जी तो हम आएँगे बबुराई